हमें ना आपके यहाँ से डेयरी का सामान मंंगवाना था जी मिल जाएगा क्या आपके यहाँ पे दूध कितने रुपए लीटर है कितना अच्छा अच्छी गुणवत्ता वाला है आपके यहाँ और क्या क्या डेयरी का सामान मिलता है सभी अच्छी गुणवत्ता के चाहिए हमें आपके यहाँ ऑनलाइन सुविधा है सामान भिजवाने की ठीक है तो मेरा जो पता है वह घास मंडी है तो आप वहाँ भेजवा देंगे सामान क्या हमें आज ही चाहिए शाम को पाँच बजे पर हमें तो शाम पाँच बजे ही चाहिए था आप थोड़ी कोशिश करें कि आप जल्दी भिजवा सकें पाँच बजे नहीं तो साढ़े पाँच तक भिजवा दीजिए और हमें दूध के अलावा हमें पनीर और दही भी चाहिए था तो हम इतना सामान लेंगे तो थोड़ा डिस्काउंट नई मिलेगा जी जी तो आप हमें ये सारा सामान साढ़े पाँच बजे तक भिजवा दीजिए कितना डिस्काउंट मिलेगा दस परसेंट ठीक है ठीक है तो हम आपका जो पेमेंट है हम ऑनलाइन कर देंगे आप ये सारा सामान हमें भिजवा दीजिए साढ़े पाँच बजे तक समय का विशेष ध्यान रखें धन्यवाद